तुमचें आवडीचें पुस्तक खंयचें आनी कित्याक हो प्रस्न जर म्हाका विचारलो जाल्यार हांव म्हणीन म्हजे आवडीचें पुस्तक वॉट कॅन आय गिव लायफ लेसन फ्रॉम माय टिचर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हें श्रीजन पाल सिंग हाणें बरयल्लें पुस्तक ह्या पुस्तकांत ताणीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हांची जीण कशी आशिल्ली ती बरयल्या तें कशें वागताले कशें तें जीव जंतू कडेन पळोवपाक ताचे तांचो जीव जंतू कडल्यान तां तांची नदर कशीं आशिल्ली पळोवपाची सैमा कडेन पळोवपाची नदर कशीं आशिल्ली लोकां कडेन वागपाची कशें तांकां बरें भशेन जमतालें लोक तांचे कडेन येवपाक कशें दचक नाशिल्ले हें सगळें त्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हांची राहाणी कितलीं सादी आशिल्ली कशें तें आपल्या आयिल्ल्या मनशां कडेन वागतालें तांचे खाण जेवण कितलें सादें आशिल्लें ताजेर एक धडो आसा मागीर एक मनीस एकदां तांचे कडेन आयलो ताका कितें सुचोवणी करूंक जाय आशिल्ली म्हणटगर रेल्वे ट्रेका बद्दल कितें तरी तो सागूंक सोदतालो ताणें कसलो एक डिजायन केल्लो आनी दोतोराक तो दाखोवंक सोदतालो म्हणून ताचे कडेन वचप म्हणून पयलीं तो दचकतालो म्हणून आमचें प्रेजिडंट असलें आशिल्ले की कोणूय तांच्या म्हऱ्यांत वचपाक भियेनाशिल्ले कित्याक तांचे सगळ्यांक आयकोकूंच अशें आशिल्ली की सगळ्यांक बरें तरेन वागोवपी प्रेजिडेंट म्हणून तें म्हणटगर तो मनीस तांचे कडेन गेलो दोतोरान तांकां आफयलो बऱ्या बशेन तो कितें सांगता तें आयकून घेतलें ताजो डिजायन पळयलो आनी हाचेर हांव खरेंच ये करतलो विचार करतां म्हण ताका सांगले आनी खरेंच ताणी ताजेर विचार करून मागीर फुडें ताका कितें कळोपाचे तें कळयलें असो एक धडो आसा अशें कितलेशेंच धडे आसात ज्या धड्यानसून आमकां कितलेशेंच शिकूंक मेळटा कशें साद्या तरेन रावप कशें लोकां कडेन वागप हे सगळें तांची कशीं अ द द दूर दृश्टी म्हणटा ती कशी तांची आशिल्ली भुरग्यांनी कशें वागप भुरग्यांनी कशें फुले फुडें जावप भुरग्यां खातीर तें म्हणटाले सदांच तुमी स्वपनां पळेयात आनी ती स्वपनां अशीं आसतां की तूं रातचो न्हिदता तेन्ना पळेता ती स्वपनां न्हय तुका न्हिदेसून उठयता ती स्वपनां ती स्वपनां तुमी पळेयात आनी फुडें वचात अशें सदांच दोतोर सांगताले तांची याद सदांच जातली आनी हें पुस्तक तुमी मुजरत वाचा